ہیلو ڈاکٹر فاطمہ بول رہی ہیں میم جی میم میں پروین بول رہی ہوں میم مجھے ایکچولی میرے فرینڈ نے نمبر دیا تھا آپ کا تو مجھے مجھے فیور بہت زیادہ رہتا ہے اور وامیٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے میڈم میم ویسے تو رہتا ہی ہے لیکن آج نا دو تین دن سے کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے مجھے فیور اتر ہی نہیں رہا ہے میں دوا لے لیتی ہوں پھر اتر جاتا ہے پھر واپس چڑھ جاتا ہے مجھے جی جی میم باڈی میں پوری باڈی میں پین ہو رہا ہے میرے اور مجھے ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی ہے ٹھنڈ لگ کر کے بخار چڑھ رہا ہے بار بار

تو میم کچھ اچھی سی دوائی لکھ کے دیجیے گا پلیز تاکہ مجھے جو ہے نا یہ مجھے بہت دن ہو گئے میم میں بہت پریشان ہو چکی ہوں کمزوری بہت میرے اندر جی مجھے کمزوری بہت ہو رہی ہے میڈم

تو میڈم صبح شام میں لینا ہے کیا دن میں کب لینا ہے میم میں کہہ رہی تھی اگر میم میں میں کہہ رہی تھی اگر کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے تو وہ لکھ دیجیے کیوںکہ نا میں زیادہ بہت پریشان ہو گئی ہوں مجھے ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے میم اس سے پریشان ہوتے ہوئے ہر دس پانچ دن میں مجھے ہو جاتا ہے پلیز ہوں اچھا اچھا میم میم ایکچولی مجھے نا تھوڑا سا کولڈ بھی رہتا ہے ہمیشہ اس کی بتا دیجیے گا سائنس پروبلم ہے نا مجھے تھوڑی سی جی جی جی اچھا میم میں یہ کہہ رہی تھی تھوڑی سی دوائی نا ہیوی مت لکھیے گا پلیز کیوںکہ میرے کو تھوڑا سا ری ایکشن کر جاتی ہے دوائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو